ہیلو رفیق مجھے یاد ہے آپ کیسے رہے ہیں بالکل میں ہمیشہ مارکیٹ کے رجحانات پر اپگریڈ رہنے کے لئے بےچین رہتا ہوں آپ نے حال ہی میں کیا مشاہدہ کیا ہے یہ ایک دلچسپ بات ہے میں نے اندرونی طور پر اس پر تبادلۂ خیال کیا ہے لیکن ہم اب بھی یہ تلاش کر رہے ہیں کہ پائیدار طریقوں کو کیسے نافذ کیا جائے یہ جان کر اچھا لگا کہ صارفین کے لئے زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے تم ٹھیک کہتے ہو ہم اپنی آن لائن موجودگی کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں لیکن یہ ایک مستقل سیکھنے کا عمل ہے یہ ایک مسابقی میدان ہے اپلائی چین میں خلل و افقدان ہمارے لئے ایک چیلنج رہا ہے خاص طور پر بین الاقوامی سپلائر کے لئے ہمیں اس پہلو کو مضبوط بنانے پر کام کرنے کی ضرورت ہو گی بہت اچھا مشورہ ہے ہم سوشل میڈیا پر سرگرم رہے ہیں لیکن ہر گراہک کے لئے حل کو حسب ضرورت بنانا وہ چیز ہے جس میں ہم بہتری لا سکتے ہیں میں آپ کے وقت اور قیمتی مشورے کی قدر کرتا ہوں رفیق یہ ایک نتیجہ خیز گفتگو رہی ہے آئیے رابطے میں رہیں اور شاید اگلی کانفرنس میں ملیں شکریہ رفیق خیال رکھیں اور جلد ہی آپ سے بات کریں گے